हम जे अपन किचन मे प्लास्टिक के सामान मँगेनै रहि ओ बहुत हानिकारक होइत छै जेनाकि हमर पर्यावरण ओहिसॅं दूषित होइया कोनो भी प्लास्टिक क हम फेकबै ओ गलै नहि छै मिट्टीमे रूपांतरित नहि होइ छै तऽ ओ बहुत नुकसानदायक होइत छै आओर यदि हम अपन किचन मे रखलहुँ तऽ यदि ओ जलि गेल तऽ ओहिसँ हमहुँ अपनों पाकि सकैत छी हमरो हाथ जलि सकैत छै आओर डिब्बों खराब भऽ जाइत छै आओर प्लास्टि क बर्तनके जेनाकि मूस इहो सभ काटि दै छै तऽ ओहिसँ ओ खराब भऽ जाइत छै